हमारे क्षेत्र में अलग अलग मौसमों में क्लाइमेट अलग अलग रहता है जैसे गर्मी में हमारे यहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है धूप बहुत खिलती है और काफ़ी गर्मी लगती है बारिश में यहाँ पे काफ़ी बारिश होती है यहाँ तक कि सड़कों पर खूब सारा पानी भर जाता है सर्दियों में यहाँ पे काफ़ी सर्दी होती है और बसंत में बहुत सही अच्छा बसंत का मौसम काफ़ी अच्छा होता है इसमें हमारे यहाँ पे काफ़ी फूल भी खिलते हैं और पतझड़ों में यहाँ पे जो पत्ती हैं वो बहुत गिरती हैं और हाँ मैंने कुछ वर्षों में काफ़ी बदलाव देखा है के जैसे गर्मी पहले ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी पहले बहुत गर्मियाँ होती थीं लेकिन इस साल जो मैंने देखा वह ये है कि गर्मी के मौसम में भी काफ़ी बारिश हो रही थी यहाँ तक कि जब तपे चल रहे थे तब भी काफ़ी बारिश हुई थी और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा खूब ज़्यादा सर्दी पड़ी थी यहाँ पे सर्दी के मौसम में बारिस ख़ूब हो रही थी और जो मौसम था काफ़ी ठंडा हो गया था ये ये सारे जो मैंने अंतर अब देखे हैं